आबाद मावनायाव जों गोबां आइजेंफोर बाहायो सिखा रुवा खदाल खादा खन्टा हासिनि खदालजों जोङो हाफोरखौ जावग्लियो आलुफोरनि आलि खोयो गोबां रोखोमनि जावग्लियो आमफ्राइ सिखाफोरजों जों हाग्रा एवस्राङो रुवाफोरजोंबो जों बनफोरखौ दानस'यो आमफ्राइ हासिनिफोरजों जेरै आबाद मावनो नागिरला हाग्रा जमा जायो बेफोरखौ जों हनानै सावो आमफ्राइ मा होनो खन खन्टाजोंबो जोङो मा होनो हाग्रा रज'बा मैगंफ्राव बेखौ मा होनो एखुनो थाखाय जों खन्टाखौ बाहायो खादाखौबो इदिनो हाग्रा गारनो थाखाय गोबां बाहायो